हाथ से बने कपड़े बज़ार में बहुत ही अच्छे और उच्च क़िस्म के होते हैं हमारे यहाँ भारत देश में पहले जा के हाथ से बने हुए कपड़े ही प्रचलन में थे जिस में से खादी जो हमारे यहाँ का विश्व स्तरिय उत्पाद है कपड़ों के मामले में जिस कि विश्व प्रसंसा होती है खादी से बने हुए कपड़े जो हमारे भारत देश में स्वयं हाथों से निर्मित किए जाते हैं और इसको पहनने वाले लोग अब बहुत कम बच्चे हैं पहले के लोग जो समाज सेवी या नेता के रूप में काम करते थे वो खादी के कपड़ों का प्रयोग करते थे खादी के कपड़ों में गर्मियों में ठंढक और सर्दियों में गर्माहट का एहसास होता है